जोंहा ओंखाम संबा आङो साराइ गारबा ओमफ्राय थाखोनफोरखौ ज' लाफाखायो लानायनि उनाव माबायो मेगं सेगं होयो बिदि बिदि माबा माबि होसिगोन होनानै संसिगोन ओमफ्राय जोंहा गेसबो दङ ओमफ्राय अदाबावबो सङो मालाबा मालाबा अदाबाव सङो गोजां बोथोर समायाव आरो बांसिनानो गेसआव संनाय जायो ओमफाय बिदिनो गोबावदो मालाबा मालाबासो अराव संनाय जायो नङाबा बांसिनानो गेसाव संखायो जोंहा ओमफ्राय ओंखाम मेगं संनायफोराव आङो मा होनो ओंखामखौ बांसिनखौनो कुकाराव संनाय जायो अदाबाव बारा सङा खानथायाव ओमफ्राय मेगंफोरखौ आङो अनला मेगं संनानै मोजां मोनो ओमफ्राय अनलाखौ आङो माइरं गुन्दैखौ फार्स्टआव बेदरखौ एवना लासिगोन एवना लानानै उनाव बेदरखौ होसिगोन होनानै सङो ओमफ्राय थबसियाव अन गुन्दैखौ देना लाहैगो देना लानायनि उनाव माबासिगोन आरो दै लगायनानै थबसियाव दै लगायनानै डायरेक्ट होनानै होसिगोन बिदिनो गोथाव जायो जानायालाय होमबाबो आं हारसिं गोथाव मोनो जोंहानि नख'राव जोंहा आबैमोनहा आबैया गोथाव मोनो ओमफ्राय बाबामोनहा मिथिया बोरै जोङो भारा थायो नालाय बियाव आङो संना जायो आंनो बांसिन संनाय जायो ओमफ्राय मालाबा मालाबा सिददावला जाजोबो सिददावला जाबाथायथ' गोजानाव थाखायो ना एवबाथायथ' आं बिसियांबा गोजानाव खारलांखायो ओमफ्राय आं मेगं संनो ओंखाम संनो मोजां मोनो गोबां रोखोमनिबो सङो आङो मेगंफोरखौलाय संनायालाय इउटुबफ्राव नायनानै सोलोंना लायो मा मा बायदि सङो माबायदि संनांगौ मानांगौ ओमफ्राय गोथाव जासाबो जानायालाय एसांबो जायैबो नङा रोङो रोंसाबो होनजासिगोन आरो दायो मेगं संनोखौ मेगं संनायाव आङो बांसिना गावनि मोखांखौ खोबथेना लाग्रोयो आङो नङाबाथ' मोखाङाव थावा सिददाव जोबगोन्ना थाव होग्रोनानै लाबाथाय गारबायाव गोजानाव गारबा गोलाव खानानै गोजानाव दोनो मोजां जायो बिदिनोसै आरो मा खालामबावनो माथो होनबावनो मेगं संनायनि बाहिरे मेगं आरो मेगं संबाथाय दैफोरखौ एकदव खारै खारै लायखायो आङो गोजानाव दोनबा ओमफ्राय मा होनो मेगं जोंहा बांसिनानो नाखौ जायो ब्रयलार बेदरखौ बारा जाया ओमफ्राय आङो बांसिन माबा जानो गोथाव मोनो ना मेगं उमहु आं ना मेगं जानो गोथाव मोना आङो दाउ बेदर जानो मोजां मोनो हांसो बेदर जानो मोजां मोनो नाखोथ' बायो आङो गोदनायाव सु हाबो मैयासो थास'दो नादो संदोंमोन जोंहा आबैया ओमफ्राय बेखौ जानायाव दायो गोदनायाव हाबनानै दङ बोरैबा ऐं ऐं मोनगासिनो गोदनाया सु हाबनाया सु हाब्बायानो थायो आंहा मुलि जाबायानो थानो गोनां जायो आङो सुनि थाखाय ना सु हाबनायनि थाखाय